आंनि उन्दै समनि मोजां मोननाया बेनो जोङो उन्दै समाव जोंनाव जेबो साननाय थाया जोङो संसारनि दुखु दाहा जोङो जेबो लानाङा गासिबो जोंनि साननांगौ हनांगौवा बिमा बिफानि सायाव थायो जोङो उन्दै समावहाय गोसो बादि जोङो लोगोफोरजों गेलेनो मोनो जोङो बेरायनो मोनो जानो मोनो थानो मोनो जोङो बिमा बिफानि सायाव आलो आलो जों देरबोनो मोनो जोङो गेलेनो गोसो गेलेनो हायो जोङो बेरायनो गोसो बेरायनो हायो जोंनाव जेबो जेंना जेंसि जोङो उन्दै समाव जों मोननो थाङा बिनि थाखायनो आङो उन्दै समनि गोसोखांनायखौ जोबोद आं मोजां मोनो बिमा बिफानि अननायाव देरनाय लावनाय बिमा बिफानि फोरोंनाय बिमा बिफानि फेदेरनाय आरो बिमा बिफानि गियान आखल सोनाय उन्दै समनि बै समावहाय जोङो गोबांथार प्रि थाइम जोङो खुसियै थाइम जोङो जिउ खुंबोनो हायो रंजा खुसि जों थानो हायो जोङो उन्दै समावहाय जोङो देरै लावै फरानाय स्कुलाव थांनाय जों गासैबो जोङो बिमा बिफानि सायावनो जों मोनजोबनो हायो जोंनि दुखु दाहा गासैखौबो बिमा बिफाया रुजुननानै लायो जोङो उन्दै समनि जिउ खुंनायखौ जोङो गोसोखाङोब्ला जोंहा जिउआव गोबांथार बेबादिनो खुसि जिबन खुंबोनायखौ जोङो नुनो मोनो मानोना जोंनाव जेबो जोंनावहाय साननांगौ माबा मोनसे नांगौनि थाखाय सिन्था खालामनांगौ माबा मोनसे खस्थ' खालायनानै जोंनि संसार जानायाव जोंनि जिउ खुंनायाव बुथुमनांगौ जोंनाव बेफोर मोनसेबो जोंनि सिख्ला एबा उन्दै बैसोनि समावहाय जोंनाव थानो हाया नाथाय जों गासैखौबो जोङो बिमा बिफानि सायावनो जोङो रंजा खुसि जों मोनबोनो हायो आङो बिनि थाखायनो उन्दै बैसोनि थाबोनाय समखौ आं गोबां मोजां मोनो